हमरा केओ नहि कहलक दौड़ै लए खुद दौड़ैत छी सुबह शाम दौड़ैत छी जे छै से सुबहके आओर शामके दू घण्टा सुबह आओर दू घण्टा शाम दौड़ैत छी आओर जे छै से दौड़ला से शरीरके जे छै से फिटनेस रहल नहि कोनो दिक्कत भेल शरीरके खून चालू रहल शरीर जे छै से बीमार अहाँ नहि कहिओ पड़ब नहि ओहि सभमे कोनो दिक्कत होयत जे छै से दौड़ला से जे छै से शरीरमे जे छै से नहि कोनो अथि रहैत छै सभ चीज रहैत छै कोनो अथि नहि भेल कोनो दिक्कत नहि भेल जे छै से सभ बात अथि जे छै से ठीक रहल बीमार लोक नहि पड़ल कहिओ सभ जे छै से अथि भेल कोनो दिक्कत नहि भेल जे छै अथि भेल आर जे छै से अहाँ सुबह शाम दौड़ू शरीरके लेल फिटनेस रहत आर कोनो दिक्कत नहि छै आर जे छै से अहाँकेँ जे छै से शरीर अहाँकेँ नहि कोनो दुःख नहि बीमारी नहि किछु होयत एहि से की होइत छै दौड़ला से अहाँकेँ शरीर पर कोनो अथि नहि भेल सभ अथि रहल कोनो अथि नहि भेल बात व्यवस्था सभ ठीक ठाक रहल नहि कोनो अथि भेल दू बेर हम भाग लेने छी पुलिस भागमे ओकर बाद जे छै से हारि गेलहुँ ताहिके